जय झूलेलाल साईं हा हा जीअं मां तव्हांजी तव्हां तव्हांजी दुकान जो ॾाढो नालो सुठ सुणियो आहे मुंहिंजे भाउ जी शादी आहे त हुन जी ख़रीदी करण असां हिते आया आहियूं ॿाहिरां इहो मूंखे शेरवानी ॾेखारियो शादी लाइ सुठी असांखे सभु फंक्शन लाइ कपिड़ा खपनि हल्दी लाइ डी जे लाइ पोइ थियो पोइ हुन लास्ट रिसेप्शन लाइ बि कपिड़ा खपनि हितां ई मुंहिंजे लाइ पपा लाइ सभिनी लाइ

मुंहिंजे मुंहिंजे वॾे भाउ लाइ मूंखे खपे डबल एक्सल जे हीअं वेठो आहे ऐं मुंहिंजे लाइ खपे एक्सल ऐं थोरो इहो डार्क कलर न मूंखे लाइट कलर ॾेखारियो मुंहिंजे भाउ लाइ लाइट कलर जेको जेको तव्हां हेठि ॾेखारियो मुंहिंजे लाइ इहे जाम मस्तु पीस आहे अहिड़ा मूंखे पंज छह पीस खप पीस खपनि त तव्हां करे सघंदव पंज छह पीस जीअं मां मुंहिंजे दोस्त सभु मुंहिंजा दोस्त बि पाईंदासीं इनकरे सभु सेम हल्दीअ में ऐं शादीअ हा हिकु हिनखे रखो शादीअ जी शेरवानी त ॾेखारियो ॿ टे वैराइटियूं लाइट लाइट लाइट कलर जो ॾेखारंदव लाइट कलर ॾेखारियो जीअं इहो वाइट कलर तव्हां ॾेखारी हिन में ई थोरी पैटन टाइप ॾेखारियो सुठी हा इहो शेरवानी सुठी आहे जीअं मुंहिंजे मुंहिंजे भाउ आहे न मुंहिंजे भाउ लाइ सुठी हिकदमि हैवी मतलबु जाम मस्तु ॾिसण अचे अहिड़ी अहिड़ी हिकु शेरवानी ॿुधायो न जेकी हाणे ट्रेंड में हले थी

हा इहे मस्तु इहो पीस सुठो आहे इहो कपिड़ो सुठो आहे जाम हिन पीस जो हा त इहे

हा इहो इहो पीस बि सुठो आहे पर हिन में थोरे लाइट कलर में मुंहिंजे पपा लाइ बि ॾेखारियो मुंहिंजे पपा ई साइज़ आहे डबल एक्सल

हा इहो पीस सुठो आहे हा इहो इहो पपा लाइ डन करे छॾिजो

हा मुंहिंजे भाउ जा जेको ॾिठा उहो ऐं मुंहिंजे लाइ पपा लाइ हल्दीअ लाइ कुर्ता सभु पैक करे छॾियो हा जय झूलेलाल साईं